म्हाजे वाठारांत लोक खो खो क्रिकेट फुटबॉल व्हॉलीबॉल खेळटा हे हे खेळांनी अठरां वर्सांचीं भुरगीं पार्ट घेता अठरा ते तीस वर्सांचे लोक पार्ट घेता हांगा जायती जायते भशेन खेळ चल्ला वाड्यार वाड्यार क्रिकेटाची कॉम्पटीशन चलता सद्या एक सद्या टॉर्नमेंट्स आसता मागीर सायडीन दुसरे वाटेन फुटबॉलाचोय खूब प्रमाणान